भारतारि समाजाव धोरोमनि बिफावाथ' गोबां दं गोबां धोरोमनि मानसि जोंनि भारताव बे गोबां धोरोमनि मानसिफोरनि गेजेराव मिलायलायनानै अनलायलायनानै इउनिटियै दं बे मोनसेखौबो आङो मोजां मोनो बा मोनसे मोजां दिग बेयो नाथाय बे धोरोमखौ लानानैबो मोनसे धोरोमनि हारिजों गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरजों एना एनि नायलायनो हायि बेफोरबादिखौबो जों नुनो मोनो गोबां सुबुं दं जाय गावनि धोरोमखौल' साबजानाय मोनो नाथाय गुबुनफोरनि धोरोमखौ गाज्रि नुहुरो बेफोरबादिखौ आङो बेफोरबादिनि थाखायनो आङो धोरोमखौ समाव बारा साबजानाय मोना नाथाय धोरोमनि बिफावखौ जोङो गैया होनद्रायनोबो हाया धोरोमा मानसिखौ ज' लाखियोबो मोनसे धोरोमनि सुबुंफोरा जयै इउनिटि दानानै मोनसे रायजो जानानै दङ आरो धोरोमनि बे मोनसे दिगखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जाय धोरोम मानियो धोरोमखौ फालियो बे मानसिया गाज्रि खामानि मावनो लुबैया एबा गियो बे धोरोमनि जोबोत मोनसे मोजां दिग बेफोरबादिनो गोबां धोरोमाव सुबुंफोरा धोरोम फुजिनाय एबा धोरोम फुजिनाय लोगो लोगो धोरोमाव जोङो मैनलि गसायखौनो फुजियो बे गसायखौनो अननानै एबा सिबिनानै एबा गिनानै गोबां मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो लोगोसे धोरोमनि थ्रुयै मानसिनि गोसोयाव मोनसे मोजां साननाय फैयो जे गुबुनफोरखौ खैफोदाव गोग्लैबा बोरै मदद खालामनांगौ बोरै एबा हेफाजाब होलायनांगौ बेफोर बायदिसिना गियानफोरखौ एबा धोरोम बिजाबफोराव मोजां मोजां बोसोननि जे बुंथि दङ बे बुंथिफोरा मानसिनि जिवाव गोबां बिहोमा होयो बेफोरो धोरोमनि मोजां मोनसे बिफाव